दोसर सामान जे हम खरीदले रही से रहै माथामेके तेल आ माथामेके तेल रहै तऽ ओ हम ओहि टाइममे लेली तऽ ओ थोड़ा सा ठका गेली चूँकि ओ जे माथामेके तेल रहै से किछु जादा ही खराब दे देले रहै ओ थोड़ा जादा टाइम पुराना हो गेल रहै ओ इक्स्पाइर्ड माल रहै शायद तऽ ओकरा चलते माथामे लगेलियै तऽ माथामे एगो अजीब टाइपके इन्फ़ेक्शन भए गेलै तऽ ई सब रहै आओर केशके भी ओ बालके भी बहुत खराब इफ़ेक्ट करलक ओ ओहि चलते ओ ओकर ब्रांडिंग ब्रांडके नाम बहुत मतलब ब्रांडके नाम रहै तऽ ओ लेके हम खरीद लेली लेकिन ओ बहुत खराब समान निकलि गेलक आ ओहिके चलते ई जे तेल छै से तेल लगाबैके ही कम कऽ देलियै ओकर बाद जे छै से